नमस्ते नमस्ते जी ठीक है ठीक है हमारी आचरिस आचार्य की सगरा पे है दर्शन नगर दर्शन नगर दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के बगल रहने की व्यवस्था तो नहीं है छह हज़ार छह हज़ार और क्या सर ठीक है जब आप करेंगे तो बढ़ा दिया जाएगा इतना कहाँ हो पाएगा ठीक है बात करते हैं सोच के बताएंगे ठीक है सोच के बताएंगे ठीक ठीक है ज़रूरत तो पड़ेगी ठीक है हम कॉल करेंगे आपको नमस्ते